हा मां ड्रॉइंग जी क्लास या वर्कशॉप में भाॻु वरितो आहे उहो ॾाढो सुठो अनुभव हुओ छो त मूंखे इलाही कुझु सिखण जो मौक़ो मिलो मूंखे ड्रॉइंग जी बारिकियुनि जे बारे में ॼाण पेई कीअं त सुठे नमूने सां ड्रॉइंग कबी आहे कीअं कोई शइ ॾिसी करे ड्रॉइंग क कबी आहे त उहो जो मूं उहो जेको टाइम उहो हू ॾाढो सुठो हुओ छो त हुन टाइम इलाही नॉलेज असांखे ॾियनि थी